चार बाग आलम बाग मवैया दुर्गापुरी हज़रत गंज अली गंज कृष्णा नगर आशियाना राम नगर दुर्गा पुरी राजा जी पुरम इंद्रा नगर गोमती नगर चौक बनारस उन्नाव कानपुर लखनऊ